हेलो कहलहुँ जे अपना जे छै से किछु छै गाछ आर बेचैत छियै नर्सरी आर तऽ की बिचार छै अहाँके नर्सरी आर लगबैके छै कि तऽ की तऽ कहबय तऽ लगा देबै भेजबा देबै कथी कथी के लगबै लए चाहैत छियै लीची छै आम छै महोगनी आर छै कटहल छै सेब भी छै बैर यऽ फु फूल आर सेहो सब छै जे कहबै से हँ हँ हँ फड़तै किएक नहि फड़तै ई पहिले लोक कहैत छलखिन बिच्ची रोपए लै आब तऽ नर्सरीमे मानि लिअ सब किछु आबैत छै बढ़िआँ फल मिलत हँ सुआद भी ओहिमे बढ़िआँ होयतै हूँ शाही आ चाइना दुन्नू अपना पास छै जे कहबै से भऽ जयतै अच्छा दुगो शाही कए आरो तऽ आममे कोन लेबै मालदह छै दसहरी छै सफेदा छै जे कहबै जरदालु छै अच्छा अब लीचीओ भऽ गेलै आ फूल कोन लगेबै तऽ बरमसिआ तऽ हँ मिल जयतै किएक नहि मिलतै सबदिन फरिते रहि जयतै अच्छे तऽ ओहो भऽ जयतै आओर किछु कहियौ अच्छे हँ हँ सब ओहो छै आ सन्तरोबला छै मौसमी आर सेहो हँ ओ हरिअरीवला नहि चाही अच्छा ओ छोटका छोटका गोल गोल जे होइत छै कागजीबला से अच्छा अच्छा आ ई भी मौसमियो आर लेबै की मौसमीके पेड़ आब तऽ देखैत छियै आ सेब आरके सेबके देखैत छी बगान लगेलखिन हँ मुजफ्फरपुरमे अपने जिलाके बगलमे तऽ लेबै तऽ सेबो आर लगाके देखियौ ने दश बीस गो गाछ हँ लगाके देखियौ जे अपन आओर जे बढ़िआँ रहतै तऽ मानि लिअ जे आओर आओर लगाएल जेतै दू चारि पाँच कट्ठामे मानि लिअ ओहिसे आमदनी भी भरत बढ़त हूँ हूँ हँ चिकुट के हँ ओहो छै आ फूल खाली गेन्दे लगेबै कि आरो कोनो लगेबै गेन्दा तऽ भइये गेल आ आरो हँ गुलाब आर छै हँ हँ गुलाब आर सब कलरके सब कलरके भऽ जाएत ठीक छै रखु